جب میں نے ابتدا میں اردو زبان کو سیکھنے کا ارادہ کیا تو مجھے بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا حتیٰ کہ مجھے اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا تھا لیکن میں نے دھیرے دھیرے کوشش کی یہاں تک کہ میں اس مقام پہ پہنچ گئی کہ مجھے اردو پڑھنا لکھنا اور بہت اچھے سے آ گئی یہاں تک کہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کبھی بھی کسی بھی مشکل میں دشوار نہیں ہو سکتی لیکن شروع میں ایسا لگتا تھا کہ میں کبھی بھی اردو نہیں سیکھ پاؤں گی اور نہ کبھی لکھ پاؤں گی کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اردو بہت مشکل زبان ہے لیکن ایسا نہیں ہے اردو بہت آسان زبان ہے اردو کو لکھنا اور پڑھنا بہت آسان ہے اگر کوئی کوشش کرے تو کبھی کسی کی کوشش میں ہار نہیں ہوتی اسی لیے کہتے ہیں کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی میں ہمیشہ اردو کو سیکھنے کی اس کو لکھنے کی اس کو پڑھنے کی ہمیشہ کوشش کری لیکن الحمد للہ میری کوشش ہمیشہ کامیاب ہوئی اور مجھے اردو لکھنا اور پڑھنا آسانی سے آ گئی